धीअ घर जी लक्ष्मी हूंदी आहे पर घणा माण्हू धीअरुनि खे भार सम्झंदा आहिनि ॾिसूं था त माण्हू धीअरुनि खे पेट में ई किराए था छॾनि या त नंढपण में ई शादी कराए था छॾनि हिन सभिनिनि ॻाल्हियुनि खे बंदि करण लाइ सरकारि हिकु योजिना कढी आहे जंहिंजो नालो आहे वाली दिकरी योजिना सिंधी में चऊं त वाली दिकरीअ खे प्यारी धीअ चई छड चई था सघूं सरकारि सभिनि नियाणियुनि खे पहिरे दर्ज़े में रुपया चारि हज़ार ॾींदी ऐं नाए दर्ज़े में रुपया छह हज़ार ॾींदी पोइ जॾहिं नियाणी अरिड़हां साल जी थींदी तॾहिं नियाणीअ जे विहांउ लाइ सरकारि हिकु लख ॾींदी हिन योजिना जो फ़ाइदो ॿ अगस्ट ॿ हज़ार उणिवीह खां पोइ ॼमयल धीअ खे ई मिलंदो इअं ॿिनि धीअरुनि खे ई मिलंदो जो टी धीअ हूंदी त हुनखे हियो फ़ाइदो कोन मिलंदो सरकारि धीअरुनि लाइ ॾाढी सुठी योजिना ठाही आहे जंहिंखे बि ॿ अगस्ट ॿ हज़ार उणिवीह खां पोइ धीअ ॼमी हुजे आड़े पाड़े में मिट माइटनि में सभिनि खे ॿुधायो ऐं हिन योजिना जो फ़ाइदो वठो